नवजात बच्चाके लेल खातिर स्वच्छ वातावरण होइके चाही ओकरा बाद वहाँ जहाँ बच्चा रहै छै वहाँ साफ सुथरा रहैके चाही जादे ठण्डा जादे ठण्डा ओकरा नहि किछु खानापीना नहि दैके चाही नहि जादे गरम दैके चाही नॉरमली जे होइ छै ओहि हिसाबसे ओकरा खानापीना जे होइ छै दैके चाही आओर सरदी खाँसी खातिर दवाइ छै पेटमे कब्ज हो जाइ छै तऽ ओकरा खातिर जमैन पीसिके दै दहो जमैन पिसिके देबहो तऽ कब्ज ओकर खतम होइ जेतै आओर सरदी खाँसी होइ छै तऽ सीजके पत्ता होइ छै ओकर दूध मतलब तावापर गरम कऽ कै ओकरा पिलै देल दहो खिलाहो अथी पिलै दहो ओ होइ छै ओकर आर सरदीमे छै जे आदीके रस ओकरा देबहो गाड़िके ओकरामे हल्का मौध गिरै दहो मौध गिरैके ओ नुनूके पिलै दहो ओहोमे फायदा होतऽ आओर छै जे आओर बेमारी होइ छै बहुत अथी भी होइ छै कि ने तऽ कहै छै हो देखहो ने भुलि रहलिअऽ हँ पोलिओ होइ छै पोलिओके टीका होइ छै ओकरा समय समयपर ने पोलिओके टीका उबालिके ओहिसे कि होइ छै जे पोलिओ बच्चाके हो जाइ छै ने तऽ बड़ा दिक्कत होइ छै बच्चाके गार्जिअनोके दिक्कत होइ छै परेशानी बढ़ि जाइ छै बेमार होबै बहुत दिक्कत होइ छै ओहे खातिर पोलिओ दवाइ देनाइ जरूरी रहै छै आओर छै जे बेमारी खातिर बहुत दवा होइ छै डॉकटर कोइ भी विशेष बेमारी होइ छै ने ओकरा डॉकटर बड़ा तनि चेकअप करबै दहो चेकअप करबेलाके बाद डॉकटरसे अगर तब डॉकटरो दवाइ दै छै ओहो दहो ओहिके बाद घरोके जे छै दवाइ उवाइ ओहोसब देल करहो बच्चाके स्वस्थ रहतै आओर जहाँ बच्चा रहै छै वहाँ गीला नहि रहैके चाही सुक्खल एगदम नहि कचरा रहैके चाही आओर बच्चा जँ अगर कभी पेसाब पैखाना करै छै तऽ तुरन्त साफ करिके हटाइ दहो नहि तऽ हुआँ मच्छर भै सकै छै मच्छर काटतै जे डेन्गू आर हो जाइ छै तनि दिक्कत होइ छै वएह लैके हुआँपर सब साफ करिके रखहो आओर हम गाम घरमे छै जे बच्चाके अकेला कभी नहि छोड़ै छै सब हरदम साथे रहतै आओर गरमिओ छै तऽ ओतना पन्खा मतलब हाइ स्पीडमे नहि बच्चा ओकरा पन्खाके तरमे सुतबैके चाही अथी मतलब बच्चा सुतै छै तब बच्चाके सकुशल सुतेलाके बाद तब आधा घण्टा बाद फेर सुतऽ गार्जिअनसभ सुतै छथिन ओहे खातिर दिक्कत छै आओर धूप आओरमे बच्चाके नहि छोड़हो ओ गार्जिअनसभ माने बारिशमे बच्चा भिगाएल रहै स्वच्छ साफ सुथरा जगह बच्चाके राखऽ तब बच्चा स्वस्थ रहतऽ गार्जिअनो फिट रहबऽ बच्चा भी ठीक रहतै